जिथे मां कमु कंदी आहियां हुते अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू आहिनि हुननि जा वीचार अलॻि आहिनि मुंहिंजा वीचार अलॻि आहिनि वीचार अलॻि हुअणु जे करे केॾी केॾी माल्हि झगि॒ड़ा थी पवंदा आहिनि असां कुझु बि वेहि करे ॻाल्हायूं था कीअं असां खे अॻिते पंहिंजे कमु वारी जग॒हि खे वधाइणु घुरिजे पर वीचार अलॻि हुअणु जे करे असां झगि॒ड़े में फासी पवंदा आहियूं त हिन करे असां छा कंदा आहियूं हिकु ॿे खे चङी तरहां समझाईंदा आहियूं कि असां जो वीचारु छा आहे असां जो वीचारु ॿुधण खां पोइ हिकु हिकु जो वीचारु ॿुधी करे असां पोइ सोचे समुझी करे हिकु ॿे खे समुझी करे पोइ हिकु नतीजे ते पहुचंदा आहियूं जेको अॻियां हली करे फाइदेमंदु थी सघंदो आहे उन खां पोइ असां खे साम्हूं वारे जी ॻाल्हि ॿुधणु खपे ईअं न असां खाली पंहिंजी हलायूं त इहो मां न कंदी आहियां मां साम्हूं वारे जी ॻाल्हि ॿुधी करे पोइ पंहिंजी ॻाल्हि बि रखंदी आहियां ईअं कान्हे कि असां खे पंहिंजी ॻाल्हि न रखणी आ न रखणी आ पर पहिरियों साम्हूं वारे जी ॿुधी करे पोइ असां खे पंहिंजी ॻाल्हि बि रखणी आ छाकाणि त पंहिंजा वीचार रखणु बि ज़रूरी आहिनि केॾी केॾी माल्हि हुननि खे असां जी ॻाल्हि बि वणी सघंदी आ जेको असां सोचे रहिया आहियूं त वीचार ॿिननि तरफ़ां अचणु घुरिजनि ऐं हिकु ॿे खे समुझणु घुरिजनि हिकु ॿे जी मदद करणु घुरिजे जिथे जिथे ज़रूरत पए थी त झगि॒ड़ो घटि थी सघंदो आहे झगि॒ड़ो न थी सघंदो आहे त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे कि साम्हूं वारे खे बि समुझो हुनजी ॻाल्हि बि ॿुधो पाण में ॻाल्हाए करे हिकु ॿे सां त ई कुझु नतीजे ते पहुचो